अ हेल औ औ आंनो देलाय बुंलाय औ ए

पसिस त्रिस केजि ने ओमफ्राय नोंथांनोब्ला माबायदि बोरमा नांगौमोन ए बोरमा बोरमा खासि ने होमब्ला बोरमा खासिब्लाथ' मानै बायनांगोन नोंथाङा औ मानै ओरैनो ओरैनोथ' बि खोथाया नोंथांनिसो बोरमा गथा बायोबोला बे नोंनि सायावसै गथा ओमफ्राय जुदि आरो बेदरबो बायनो हायो नोंथाङा बेदर

औ औ अ अ जागोन जेबो नङा

ओरैनोथ' जोङो नोंसिनि न'आवसो थांना गोदाहैनांगोन दा ने औ बिदिब्लाथ' जों एसे बारा लायोलै आदै जोंहा केरिं चार्स थायोना बे लांनांगौ मानांगौ ओरैनोथ' जों दायो दखानाव आंना फार्म हिसाबाव दखानबो दंथ' दखानाव माबा सयस' खरि फानो जों सयस' पार केजि आरो जेनेबा औ सयस'

खमथ' अ जागोन दे ओइ दस बिस थाखा माबा मोनसे जागोन दे गोदानानैसो होनांगोनथ' नोंथांनो दा गोदानायनि चार्सखौ हमालासिनो जों बे सयस' थाखायावबो होनो हानाय नङा होमब्ला औ औ बेयाव जों लाला जाहैबाय आरो औ जोंनि जासिगोन बिदि आरो औ हमला बे सयस' थाखायावनो नोंथांनिया गोग्लैजोबसिगोन आरो गासैबो जेनेबा एक्सट्रा जों जेबो लाला

ओरैनोथ' जों सेरसेयाव सयस' थाखा खरि लायो दायो फाननाया आरो जेनेबा सयस' ओरैनोथ' खम बानायदो माने जेनेबा नोंथांनियाव थांनाय गारि भारा सारा बेफोरो जेबो थानाय नंला बेफोरनो खमायनाय जासिगोन आरो

ओरैनोथ' ओरैनोथ' बारा जाया बोरमाखौ मानसिफ्रा जाबोला दस बार'जनसोआ जाजायो सेरसे बेदरखौ आरामसे मोजाङैनो जानोब्ला आरो ओमफ्राय जुदि नोङो एसे मिलाय मिलाय होनोब्ला पन्द्र'निफ्राय बिसजोनहालागै जाजाबावोसो मोननै मोननैफोर पिस होयोब्ला एसे मोजाङैनो जानोब्ला दस जनसो जाहोनो हागोन आरो अ हागोन तिनस'जनसोआवहाय दस केजियाव होनो त्रिस केजिसो नांगौ नामा त्रिस केजि

ए अ दे दे बोरमा लानायाव रायज्लायनोसै दे उनाव लांग्रो अ औ अ अ दे अ अ दे जागोन दे जागोन दे